مقامی زبان میں بہت سارے نیوز چیلنس ہیں جیسے آج تک ہے زی نیوز ہے اس کے علاوہ بہت سارے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنی مادری زبان کی بات کی جائے تو ہندی زبان میں لوگ پسند کرتے ہیں خبروں کو دیکھنا چونکہ اپنے ہندوستان میں زیادہ تر عموماً جو بولی بولی جاتی ہے وہ اردو ہے یا ہندی ہے انگریزی جو بہت کم بولی جاتی ہے اور بہت کم لوگ سنتے بھی ہیں بہت کم لوگ بولتے بھی ہیں بہر کیف ادھر اگر بڑھ رہا ہے انگریزی کا بولنا وہ الگ بات ہے لیکن ہندی اور اردو کا اپنے دیش ہندوستان میں لوگ بولنا بھی پسند کرتے ہیں اور اسی ہندی اور اردو زبان میں لوگ جو ہیں خبروں کو سننا اور خبروں کو دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں اور اسی زبان میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو خبر بتاتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں چونکہ اپنے ہندوستان میں ہندی زبان کا زیادہ لوگ رجحان رکھتے ہیں چونکہ جو ٹی وی چینلس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے ہندی زبان میں ہی سنایا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ہندی زبان کوئی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہیں ہو وہ تمام لوگ سن کر کے خبروں کو جان جاتے ہیں لیکن یہی چیز یہی خبریں اگر انگریزی میں ہر ایک کو سنائی دی جائے تو صرف انگریزی جاننے والے ہی انگریزی خبر کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں نارمل جو ایک انسان ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے جس کو ہم جاہل کہتے ہیں وہ لوگ ان خبروں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لیے ہندی زبان میں زیادہ تر لوگ خبروں کو سننا پسند کرتے ہیں